अहीँके जेसन की पूछलिए की अहीँके करीयरके कोन रास्ता तय कयले छियै तऽ पहिले तऽ हमे बता दियै की अभी रोजी रोजगारके लए के तऽ रोजी रोटी लेकर तऽ कोनो भी नहि छै अभी स्टूडेण्ट छियै हमर नाम प्रियंका होलै हमर एक एक उद्देश्य ई हम पढ़ाइ करै छियै पढ़ाइ करलाके बाद कोई अच्छा सा जॉब मिली जे मिली जे ओकरो बाद जे हमे सोचलौ छियै कोई अच्छा सा जॉब मिली जे ओकर बाद थोड़ा बहुत ओकरासँ यानिकि कुछ पैकेज यानिकि वेतन मिलऽ जकरासँ हम अपना खर्चा खर्चा उठाबऽ सकै छी आओर बादमे सोचलहुँ छियै हमरो करीयर करीयर तऽ हमर ई छलै की ई छै की भारतीय प्रशासनिक सेवा करना है हमरो करीयरके रास्ता चुनलहुँ छियै जे की हमे सोचै छियै अपना भारतके सेवा करना ग्रामीण सेवा या बहुत सारा ऐसन ऐसनो सेवा छै जेकि करना छै इसीलिए हमे यहीं सोचलहुँ छियै भारतीय प्रशासनिक सेवा ही हमरे लिए बेहतर छै सबदिनसँ हमरा सोच छै की हमे भारतीय प्रशासनिक सेवा करै लए यही सोच हमरा जे भारतीय प्रशासनिक सेवा करी आओर हमरा इतने तक अभी तऽ पढ़ाइ चलि रहल छै आओर आगे कि करियरमे भारतीय प्रशासनिक सेवा करना छै